दसगो गाड़ी केलियैनि भाड़ा दसगो गाड़ी केलियैन बेटाके विवाह केलियैनि विवाह केलियै हम हमरा दसगोके हमरा सँ एडवांस हम पाइ सभ गाड़ी बलाके हम दऽ देलियै सभ गाड़ी बला हम पाइ दऽ देलियै पाइ दऽ देलियै हमरा जर उड़ हमरा दोसर बात भऽ गेलै दोसर बात होले हमे दू महीनाके बाद हमे डेट बढ़ा देलियै बढ़ा देलियै तऽ हमरा सभ गाड़ी वलाके हम कहलियै हमरा जरूरी है हमरा पाइ दऽ दू पाइ दऽ देत तऽ गाड़ी बला कहलकै नहि नहि हम पाइ हम कहलियै नहि हमरा पाइ दऽ दू हमरा अखनी जरूरी है हमरा काम है हम दोसर आदमीके देबै पाइ से दऽ दू हमे फेर जे भाड़ा अहाँके होत अगिला महीनामे हम फेरो अहाँके पाइ हमसभके हम दऽ देब से अहाँ दऽ दियौ लऽके से हमरा सभ पाइ अहाँ आर हमरा लौटाबू गाड़ीवला गाड़ीवला कहलखिन नहि हमे नहि घुरैब हम कहलियै नहि हमरा जरूरी लागि गेलै तब ने हम अहाँ से पाइ मँगै छी हम डेट बढ़ा देलीहँ से कि कहै हमरा दोसर काम लागि गेलै हम दू महीना के बादे हमे विवाह करबै ओकरा हम विवाह करबै हम बियाना जे अहाँ आरके देने छी से हमरा पाइ हमरा दऽ दिउ अहाँ आर लौटा दिउ हम ओ पाइके हम दोसर काम कऽ लै छियै फेर दू दू महीना कऽ बाद हमे अहाँ आरके जे भाड़ा होत से हम पाइ अहाँ आरके हमे दऽ देब लऽक देब लऽ कऽ तऽ हमर दसगो गाड़ी के काम होतै तऽ दसगो गाड़ी फेर बुक हम अहाँ आर कऽ बुक कऽ लेब कऽ लेब तऽ ओहि चलते हम कहली हमे दोसर काम लागि गेलै हमरा से हमरा जरूरी पड़ि गेल हमरा सभ रूपा अहाँ आर लौटा दिउ हम जे बियाना अहाँ आरके देने छी से रुपैआके हमरा सभ दऽ दियऽ हम दोसर काम अखनी काज हम कऽ लै छी से हमरा दोसर काम हमरा लागि गेलहँ से अगिला महीना मे एक दू महीनाके बाद हम फेरो अहाँ आरके गाड़ीके हम भाड़ा अहाँ आरके हम कऽ लेब कऽ लेब तऽ वएह चलन्ते हमे अहाँ आरके कहि देलौहँ हमरा घर मे दोसर काम लाइग गेलै तै अहाँके हमे कहै छी